जै माता दी हून तुसें में इक पराने जमान्ने दी अपनी घरै दी फैमली दे बारे च जां अपने बजुर्गें दे बारे च गल्ल दस्सना में जेह्ड़े कपड़े दे बारे च होर बन्धे दे बारे च साढ़े बजुर्ग होंदे हे जेल्लै जां मतलब अस निक्के निक्के होंदे हे ते अस उस टैम ज्यादा पांदे हे खद्धड़ दे कपड़े हून जेल्लै स्कूल जाना मतलब तम्बी लाई लैती खिलका लाई लैता जां मतलब ऐ उस्सै तम्बी दा गै कपड़ा ते उस्सै खद्धड़ै दी तम्बी ते खद्धड़ै दा गै कमीज कुर्तु पाइयै ते स्कूल चली जाना ते ओह् टैम खद्धड़ दा जेह्ड़ा बड़ा रवाज था ते पैरें जेह्ड़े बूट बड़े घट्ट मिलदे हे गरीबी ही दे उस टैम केह् करदे हे अस फ्ही एह् करना एह्दे च गै जियां हून रबड़ा दी चप्पल होई उसी ओह् लैनी ओह् पाई लैनी ते मतलब ऐ जियां कोई ब्याह् कारज होई गेआ ते पग्गां दा रवाज होंदा हा उस टाइम ते पग्ग पाइयै ब्याह् च जाना उठी ते हून जेह्ड़ा कोई गैह्ना बन्धे उस टाइम एह् ज्यादा चांदी दे गै होंदा हा सुन्ना ते गरीबी ही सुन्ने दा कोई इक अद्धा बन्धा सुन्ने दा बनाई लैना हून जियां इक हत्थे दी ङूठी होई ओह् बनाई लैती दे मतलब ऐ चांदी दा कड़ा बनाई लैता ते मतलब ऐ जियां हून जियां हून साढ़ी घरा आह्ली ही ते इ'नें पैरें आस्तै पंजेबां बनाई दियां दे मतलब ऐ इक बालू बनाई लैता टिक्का होई गेआ ते झुमकियां कन्नै दियां एह् बनांदे हे एह् कोई त्रै चार बन्धे जेह्ड़े बनांदे हे कि के गरीबी ही उस टाइम ते एह् पराने टैमे दी गल्ल सनां बुगदियां होंदियां हियां ते पंजेबां पैरें दियां जेह्ड़ियां ते ओह् एह् बनानियां ते एह् पोआनियां महाराज ते पुआइयै फ्ही ब्याह् च जेल्लै असें कोई बी कारज ब्याह् होऐ साढ़ै मतलब कुतै बी इत्थै रियासी डिस्ट्रिक जां कुतै बी इत्थें अग्गें पिच्छै जेह्ड़े बी हैन तां अस साढ़े जेह्ड़े गैह्ने जेह्ड़े बन्धे इ'यै होंदे हे ते सूट जेल्लै कपड़े जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़े में पैह्लै बी तुसें एह् दस्सेआ एह्दे च के खद्धड़ दा जेह्ड़ा कपड़ा हा ओह् चलदा हा ते आस्ता आस्ता फ्ही समां जियां चेंज होंदा गेआ ते हून पैह्लै ग्रांऽ च केह् होंदा कि जियां हून केह् होंदा के अस इक मतलब ऐ एह् रक्खे होंदे हे भिड्डां होंदियां हियां पशु जेह्ड़े साढ़े भिड्ड पालन दा असें जेह्ड़ा कम्म रक्खे दा होंदा ओह्दी जेह्ड़ी उन्न लैनी उन्न लेइयै ते ओह्दी असें इक खड्डी होंदी ही रक्खी दी खड्डियां बनदियां खड्डियां रक्खी दी होंदियां हियां खड्डियें दा केह् करना ओह् फ्ही असें ओह्दे च बी मतलब अपना जेह्ड़ा उप्पर लैने वास्तै जां कम्बल लैना जियां कोई ब्याह् कारज होई गेआ ब्याह् च कोई आई गेआ इत्थै साढ़े कश मतलब हून साढ़ै घर ब्याह् दे मसाल दित्ती मेरा गै ब्याह् ते असें बलाए दे सारे रिश्तेदार आए दे ओह् फ्ही असें केह् करना के कम्बल उ'नेंगी महाराज देने ओह् कच्चे मकान होंदे हे मतलब मिट्टी आह्ले मकान जिनें ही आखदे ओह् मकान ते ओह् कम्बल असें उ'नेंगी मतलब ब्याह् कारज च ओह् देने ते अपने आस्तै हून जियां साढ़े एह् बजुर्ग थे साढ़े पापा होर जां जियां साढ़े दादा होर हे थे ते उ'नें लाना खद्धड़ै दा पजामां ते खद्धड़े दा गै मतलब कुर्ता सेआना इक शैल तम्बी जियां हून अज्ज आक्खना तम्बी खिलका उस टैम इ'यै कुर्ता ते मतलब पजामें चलदे होंदे हे टैट पजामे होंदे हे ते जेह्ड़े साढ़ियां दादी होर होंदियां हियां ते उ'नें उ'नें बी मतलब घटन्ना लाना जेह्ड़ा ते मतलब घटन्ना सेआई लैना खद्धड दा ते कुर्ता ते ज्यादा जेह्ड़ा खाद्धी दा जेह्ड़ा साढ़ा पराना जेह्ड़ा कल्चर साढ़ा खाद्धी दा एह् चलदा रेहा होर आस्ता आस्ता जेह्ड़ा कोई ब्याह् च जेल्लै कुतै बरात जाना कन्नै स्याने बंदे जेह्ड़े बजुर्ग होंदे हे साढ़े कन्नै ते साढ़े मतलब जियां अस बापू आखदे हे उस टैम उ'नेंगी बापू होर होई गे दादा होर उनें अपनै पग्ग बन्ननी दे चली जाना ब्याह् कारजें च महाराज बराती जा ने महाराज बरात जानी उसलै बरात पैदल जदियां होंदियां हियां गड्डी दा कोई साधन निहा होंदा ते मरहाज जेह्ड़ा घोड़ो र जाना बेहियै अपना ते बाकी बरात महाराज चलो पैदल ते हत्थे च बैंत पगड़ी लैना ते जाना जेल्लै ते ओह् कपड़े दी जेह्ड़ी शान बड़ी ही होर आखदे बजुर्ग भाई मेरी पग्गे गी जेह्ड़ा बच्चा दाग नी लग्गना चाहिदा ओह् दाग दा एह् मतलब होंदा के हून कोई अज्ज टैम पर इस टैम पर बच्चें गी पुच्छना होआ केह् बच्चा दाग केह् चीज ऐ ते उ'नेंगी बच्चें गी पता गै नी दाग केह् होंदा ते ओह् दाग दा एह् मतलब होंदा के जेह्ड़ी उंदी पग्ग होंदी ओह् आखदे ओह् कुसै दे घर गेदी कुतै साढ़ी बच्चा कुतै बेस्ती नी कराएओ ते ढंगै दे जाना ढंगै दे औना अपने शैल कपड़े पाइयै जाना ते ढंगै औना कि कोई साढ़ी पग्गै दाग नी लग्गै ते एह् था ओहदा कल्चर जेह्ड़ा पराने टैम दा में दस्सा ना तुसेंगी ते अज्ज तो कोई एह् त्रीह् साल पैह्लें दी गल्ल ऐ हां ते हून जेह्ड़ा अग्गें समां चले दा हून कपड़ा जियां हून तुस अज्ज टैम दिक्खो गैह्ने दिक्खो तुस मतलब कपड़ा दिक्खो अज्जकल चले दा कपड़ा मतलब एह्दा जेह्ड़ा टैरीकाट चले दा ते टैरीकाट दे गै अज्जकल महाराज दिक्खो अज्ज पैंटां एह् चली दियां जीन दियां पैंटां पा दे महाराज एह्कियां कमीचा शाट ओह् पा दे शाटकट कमीज आखदे न उसी ते ओह् पाइयै चली पौंदे ते महाराज गोड्डे'रा पैंट फाड़ु नी ते ओह् आखना महाराज साढ़ा फैशन ऐ ते ओह् साढ़ा टैम एह् जेह्ड़ा कुड़ियां हियां ते कुड़ियां पैंटां नेहियां पांदियां ना बाल कटादियां हियां ते गैह्ना पाना चोटियां रक्खनियां शैल गैह्ने पाइयै ते शैल हार शंगार होना ते सादे जेह्ड़े सिंपल साढ़े कपड़े होंदे हे उस टैम ओह् चलदे अज्ज टैम दिक्खो तुस अज्ज एह् टैरीकाट चले दा टैरीकाट बी हून आस्ता आस्ता खतम होआ दा हून एह् चला दी जीन अज्जकल दिक्खो तुस हून कुड़िया पांदियां महाराज जीन दियां पैंटां ते कमीचा पाइयै मुड़े आह्लियां ते ओह् ज्यादा एह् जेह्ड़ा अज्ज कल्चर दा एह् रवाज चले दा ते मतलब हून मुड़े दिक्खो तोस ते उ'नें बी महाराज जीन दी पैंटां जां एह् चली दियां साढ़े टैम जेह्ड़ी ओह् चीजां नेथी होदियां हियां इज्जत बड़ी ही ते आखदे हे बजुर्ग साढ़े जेह्ड़े न साढ़ा जेह्ड़ा खद्धड दा कपड़ा हा उसी कोई मतलब सेआए दे गै असें मतलब इक कपड़ा बी असें साल साल करना उस कपड़े गी असें मतलब थोह्ड़ा फटी जा तां उसी टाकी पानी टाकी पाइयै उ'यै कपड़ा असें दबारा इस्तमाल करी लैना चलाना अपने आस्तै ते गरीबी हियां ते इन्नी अबादी घट्ट थी ते कच्चे मकान थे ते घरै दियां जेह्ड़ियां कम्म काज नेंथा इन्ना था ध्याड़ियां घट्ट मतलब कम्म घट्ट मिलदा हा उस टैम दूर जाना ते जेह्ड़ा पैदल सफर था साढ़ा ते ओह् पैदल सफर असें कम से कम कोई बीह् बीह् त्रीह् त्रीह् किलो मीटर असें जेह्ड़ा पैदल चलदे होंदे हे कुतै बी अगर अज्ज कम्म उप्पर जाना असें दस पंदरा जां बीह् किलो मीटर असें जाना पैदल ध्याड़ी ते लानी उत्थैं ते ओह् जेह्ड़े पैसे असें बनाने ते उस पैसे दा केह् करना के जियां हून असें ध्याड़ी उस टैम थ्होंदी असेंगी दो रपेऽ दो रपेऽ ध्याड़ी कन्नै असें अपना परिवार बी चलाना ते जेह्ड़ा कोई राशन पट्ठा घरा दा होंदा अस ओह् घर दा ज्यादा इस्तमाल करदे हे अस कि के दकानां दूर होंदियां हिंया उस टैम कोई दो दो किलो मीटर कोई त्रै किलो मीटर कोई चार किलो मीटर दकानां होंदियां के जाने गी मतलब इक बारी गे ते ओह् थोह्ड़ा जेह्ड़ा जरूरत आह्ला समान ते ओह् इयो आह्नना घर ते बाकी जेह्ड़ा असें अपने घर दा असें जियां हून में तुसें दस्सेआ के अस पशु पालन दा जेह्ड़ा कम्म जेह्ड़ा ओह्दे च असेंगी बैनीफेट बड़ा मिलदा जियां हून भिड्डां होई गेइयां भिड्डें दी उन्न जेह्ड़ी असें लैनी तां ओह् भिड्डां दा उन्न तोआरियै ते फ्ही जाना असें मतलब उसी उन्न लैनी ते ग्रांऽ च खड्डियां होंदियां ते ओह् खड्डियें उत्थै देइयै कम्बल बनाने दे ओह्दे कशा बनाने शा पैह्ले अस तुसें में थोह्ड़ी जेही इक इक चीज भुल्ली गेआ में में दबारा रपीट करना उसी कि के जियां हून उन्न तोआरनी होंदी तां साढ़ी दादी होर होंदियां हियां ते असें होंदे हे रक्खे दे चरखे चरखे जे ओह् उन्न कत्तनी महाराज चरखे राती पूरी पूरी रात कोई चार त्रै दो इन्ने बजे तगर असें मतलब दादी साढ़ी जेह्ड़ी चरखा कतदियां रौंह्दियां हियां ते ओह् उन्न लेइयै ते ओह् फ्ही जाना असें महाराज जित्थै जलाह् आखदे न साढ़े ते उं'दे जाना खड्डियां होंदियां रक्खी दियां ते ओह खड्डियें च बी ओह् उ'नें ओह् कम्बल बनाने उ'नें महाराज कम्बल बनाइयै ते ओह् कम्बल जेहड़े असें सारे जेह्ड़ा ग्रांऽ च कुतै बी ब्याह् होंदा हा ते ओह् अस उन्न दे कपड़े जेह्डे कम्बल होई गे ओह् दिंदे होंदे हे ते ओह्दे कारण असेंगी ओह्दा फायदा बी बड़ा हा असेंगी ते अज्ज जेह्ड़ा कल्चर ऐ तां ओह् अज्ज रडीमेट चला दा सब किश ते ओह् चीजां बनी दी जेह्ड़ियां अज्ज तु परानी चीजां दस्सा नां जियां कम्बल होई गे दस्सुड़े तुसें में ते मतलब जियां हून हून ब्याह् ब्याह् च जाना ते ओह् कम्बल लपेटना महाराज ते चल जी चली जाना बराती चलो जी ब्याह् बे फलाने घर ते ओह् ब्याह् च चली जाना ते एह् जेह्ड़े गैह्ने छुने पाइयै जेह्ड़ी साढियां भैनां हियां जां मतलब कोई भरजाइयां मावां धियां कोई बी अस ते शैल जाना अपने बनी मतलब अपनै सादे रमें दे जाना ते अपने बड़ा अच्छा ओह्दा गुहाड़ बी होंदा हा ते इन्नी ओस कल्चर दा अज्ज ओह् टैम दिक्खने आं अस ते अज्ज टैम दिक्खो तुस अज्ज टैम दा उस टैम दा बड़ा अंतर ऐ ते अस इ'यै चीज बोलने आं के अज्ज आने आह्ले जेह्ड़ा अग्गें समां आवा दा ना ते बच्चे बी इ'यै चीजां दस्सा ने अस के एह् चीजां असें एह् दबारा आह्नियां चाहिदियां एह् चीजां कीजे जेह्ड़ा अस खद्धड़ पांदे हे खाद्धी दा ते बड़ा इक ओह् ना हून मोदी सरकार जेह्ड़ी उ'नें बी बड़ा साढ़े आस्तै जोर भरे दा के जिन्ने बी हैन ते खाद्धी दा जेह्ड़ा कपड़ा बनाना शुरू करो दबारा ते एह्दे कन्नै केईं चीजां असेंगी बैनीफिट मिलदा उस कपड़े दा ते हून जियां सनेयारे जन्ने अस कोई गैह्ने दिन्ने आं बनाने जियां बजुर्गें साढ़े रक्खे दे होंदे कोई थोह्ड़े मते थोह्ड़े सनेयारे कशा लैने ते ओह् केह् करना फ्ही असें ध्याड़ी लाई लाई ते ओह् मतलब बन्धे जेह्ड़े सनेयारे दित्ते दे न ते ओह् जाइयै उ'नें सनेयारे पैहे देने दे भाई एह् लैओ पैसे ते थोह्डे बन्धे देई ओड़ो ओह्दे बाद फ्ही होर जाना फ्ही दबारा मतलब ओह्के पैहे देइयै पी होर बन्धे आह्नने ओह् बन्धे ओह् साढ़े जेह्ड़े ओह् गैह्ना चलदा होंदा हा इसल इक बालू होई गेआ कन्नै झुमकियां टिक्का मगंलसूत्र पैरें चांदी दियां पंजेबां मतलब ङूठी सुन्ने दी हत्थे पानी आ चांदी दी पानी चांदी दी ज्यादा चलदी ही उस टैम सुन्ना की जे गरीबी ही उसलै सुन्ना घट्ट मिलदा हा ते एह् सुन्ने दे मतलब इक कोई शाप पाउनी कुड़ी गी ते जां मतलब अपने अपने आस्तै मुड़ा कोई चांदी दी बनाई लैती ओह् पाई लैती ते मतलब एह् चीजां साढ़ियां चलदियां हियां पराने जेह्ड़ा कल्चर हा साढ़ा ते डोगरी दा ते एह्दे वास्तै एह् चीजां हियां ते ठीक ऐ थुआढ़ा जिन्ना बी में दस्सी कोई गलती होग ते माफ करेओ ते जै माता दी